हमारे होशंगाबाद ज़िले में मानरब्दा एक पर्यटक स्थल एवं धार्मिक स्थल है उसमें देश एवं अन्य देश से भी पर्यटक एवं धार्मिक परिक्रमा के लिए कई लोगों से बाचतीच एवं उनसे अनुभव साझा किए जिसमें उन्हों के द्वारा बताया गया कि रब्दा माँ का जल काफी शुद्ध एवं यह काफी शुद्ध एवं अच्छा है स्वास्थ्य के लिए जोकि हमारे ज़िले एवं प्रदेश के लिए जीवनदायिनी है और यहाँ कि वातावरण क्षेत्र के व्यक्तियों द्वारा काफी सहयोग एवं अच्छा महसूस अडक द्वारा बताया गया यहाँ पर कई जगह रात्री विश्राम पूजन पाठ और धार्मिक मंदिरों के दर्शन किए जो कि काफी प्राचीन एवं धार्मिक एवं सुंदर हैं एवं यहाँ के काफी साधू संत एवं कई सहायक नदियाँ के बारे में जानकारी प्राप्त हुई